جی ہاں پرندوں کو اپنے گھر کے آس پاس یا گھر کے آنگن میں باغ کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت ساری تجاویز ہو سکتی ہیں انسان اپنا گھر اس طریقے کا بنا سکتا ہے کہ اس میں آگے کے آنگن میں وہ پیڑ پودے لگائے جس کی وجہ سے پرندے اس طرف راغب ہوں یا ان کے لیے اناج یا پانی رکھنا یہ ایک بہت بہترین چیز ہے اور جانوروں کو پالنا جس کی وجہ سے پرندوں کو ایک ان کا گھر جیسا ماحول ملتا ہے اور وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں ہمیں پرندوں کے لیے اناج اور پانی باہر رکھنا چاہیے جیسا کہ ان کے لیے ہم درختوں کو کاٹتے ہیں تو گرمی کے دنوں میں ان کے لیے اناج اور پانی حاصل کرنا آسان رہے